तऽ पशुके ई नियम धर्म हमरा नहि पता छै हम तऽ नहि जानए छिऐ नहि हम यूट्यूब चैनल देखैत छिऐ नहि हम इसभ हँ इतना हम जानए छिऐ कि जे पशुके देखभाल करए लए जेना ठन्डाके दिनमे बोरा बान्है लए पड़ै छै निचाँमे पुआल बिछाबै लए पड़ै छै ओकर बादमे हमरा अगर किछु करैके रहते तऽ हम अपना पति या बेटासँ पुछबै हमरा तऽ ओते पता नहि छै प ई केना कि करबै नहि करबै हमरा किछु ई सभ मालुम नहि छै इतना हम जानै छिऐ कि जे कि नहि यूट्यूब चैनल देखैत छिऐ हम नहि ओ सभ जानए छिऐ ओतना ज्ञान जे पशुके ठण्डाके दिनमे बोरा ओढ़ेलहुँ पुआल देलौहुंँ निचामे जाहिसँ ओ गरम रहए ओकरा किछु होइ नहि ओकरा कि करऽके किछु किनैके रहते तऽ हम अपन बेटा या पतिसँ पूछि लेबै जे कि हमरा करना छै नहि करना छै हमरा तऽ ई सभ पशुके बारेमे ओते पते नहि छै कि की हेतै नहि हेतै हम ई सभ नहि जानए छी यूट्यूब चैनल हम नहि देखैत छी